ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل میں کچھ دن پہلے میں آپ کے امیزون ایپ سے استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک آئرن دکھائی دی جو کہ مجھے بہت پسند آئی اس لیے میں نے اس کو خریدنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ صرف پانچ ہزار روپے کی تھی اور آج مجھے یہ آئرن کا آڈر مل گیا ہے اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے یہ بہت اچھی طرح پیک تھی یہ بہت لائٹ ویٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہاتھ نہیں تھکتے ہیں اس میں آٹو آن اور آٹو آف کا آپشن بھی ہے اس کا وائر بھی کافی لیندی ہے جس کی وجہ سے کپڑوں پر آئرن لگاتے ہوئے کافی آسانی ہوتی ہے اس میں کافی سارے آپشنز ہیں جیسے کہ سوتی کپڑوں کا نائلن کپڑوں کا وولی کپڑوں کا مجھے یہ آئرن بہت پسند آئی